ہم اپنے گھر میں دواؤں کے پودے جیسے تلسی اور دیگر جڑی بوٹیوں میں نیم کا پیڑ سدا بہار کا پیڑ پودینے کا پیڑ اس طرح کے پیڑ اور ایلوویرا کے پیڑ بھی لگائیں ہیں جس کے بہت سے فوائد ہیں مثلاً نیم کے پیڑ کا استعمال چھاؤں کے ساتھ ساتھ اس کی پتیوں کا استعمال دانتوں کی بیماریوں اس کی ٹہنیوں کا استعمال دانتوں کے مسواک کے لیے اور بھی اینٹی با یہ قدرتی اینٹی بائیوٹک ہے اور اس کا اس سے قدرتی علاج بہت ہی اچھے طریقے سے ہوتا ہے سدا بہار کے پتیوں کو ہم ڈائبیٹک پیشینٹ کو کھانے کے لیے دیتے ہیں یہ بھی ایک قدرتی علاج ہے اور یہ بھی ایک اینٹی بائیوٹک کی طرح کام کرتا ہے ایلوویرا جو کہ اور زیادہ مفید ہے اسے ہم اپنے چہرے پر قدرتی علاج اینٹی بائیوٹک کی طرح ہی استعمال کرتے ہیں